टेवीह मार्च उणिवीह सौ टेवीह पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ पंजाह टे अगस्त ॿ हज़ार चार छह जनवरी उणिवीह सौ असी तेरहं अप्रेल ॿ हज़ार पंज